बदलत्या हवामानाक लागून आमच्या वाठारांतल्या म्हणल्यार शेतांत जे लोक शेत करतात शेतांत तांकां खुबशें परिणाम जातात म्हणल्यार पावसा दिसांनी हुंवार येवून वचप म्हणल्यार शेतांत सगळें उदक भरप मागीर गिमाक जेन्ना फर्स्ट सुरवातेक जून म्हयनो सुरवात जाता तेन्ना पावस एक एक वेळार एक एक वर्सा पावस पडपाक आमकां पावस लेट पडटात आनी देखून शेतकारांक खूब त्रास जातात म्हणल्यार ज्या टायमार ज्या वेळार ते शेत रोवपाक जाय पूण त्या वेळार पावसाक जावं उदकाक लागून ते शेत रोवपाक पावनात मागीर तें लेट जातात मागीर परत मदीं मदीं परत पावस पडटा जेन्ना भात शेत धान्य जाता आनी त्या भाताचीं कणसां येतात तेन्ना जेन्ना पावस पडटा आनी तीं कणसां भिजतात म्हणल्यार आनी जेन्ना खुबसो वारें येता आनी भात खूब व्हड जेन्ना पिकता आनी वारें येल्ल्यान सगळें भात भात आसा जें धान्य आसा तें सगळें आड पडटात म्हणल्यार तशें जातात मागीर जनावरां आसा तीं तीं तेंकां लागून आसा रानांतलीं जनावरां जीं शेतांत येवून जें शेत भात आसा तें खातात ताका लागून शेतकाराक खुबशीं लुकसाण जातात म्हणल्यार आनी दुसरें म्हणल्यार जें भात जें आसा जें लुवून घातलें आसा भात कातरून घातलें आसा धान्य आसा तें आनी तें सुकपाक घातलें आसा जेन्ना पावस पडटा पावस पडल्यार जें भात आसा तें किल्लून येता आनी मागीर तें इबाड जाता म्हणल्यार तेजें कांय फायदो जायना मागीर तेका तें खूब लुकसाण जाता हीं इतलीं कारणाक लागून